नोंथाङा सरलपारायाव थांनोमोन नामा माथो बयबो थांसावथारदोंनो होम्बा जोंहा मा मा जाहैनाय जायो बुथुमनानै लाखानायबादि बिदिनो खय थारिकसोबा थांनाय जागोन थांजागोन होनबा होम्बा थांनायाथ' आंनि लोगोफोरबो दङ बिसोर बिदिनो सातजनसो दंदां नों नों माबा फैदेरबानो जासिगोन औ जासिगोन नङाब बांद्राय जालांबाबोथ' गारिया थोनाय नङा बांद्राय थांबाबो गारिया थोनाय नङा ना होम्बा गारि रिजाबाथ' रायलायहांबायमोन एसे होम्बा जोंहा होम्बा पिकनिक जाहैनायनि देतआथ' जाखाबाय ओमफ्राय खरस खालामनांसिगौल'सो ना होम्बा खरसखौ साननैसो सिगां खालामनांसिगोन ना थाङैनि सिगां होम्बा लानायाथ' लानोसै बिदिनो अमा बेदर दाउ लांनोसै ना लांनोसै ओमफ्राय बांसिनानो सोरबा अमा जायो सोरबा ना जाया नालाय बेनिखायनो लाना थांखानोसै दै लाखानोसै मैगं थायगं लाखाजोबनोसै होम्बा औ होम्बा साननैसो सिगां खरस खालामग्रोनांगोन ओंखायनो फन हरनाय जागोन होम्बा नोंथांनाव होम्बा दोन्थ'नोसै नामा दे दे